دہلی میں کئی مشہور آرٹ گیلیاں اور عجائب گھر ہیں جو ریاست کے ثقافتی ورثے کو زندہ رکھتے ہیں ان میں سب سے اہم نیشنل گیلی آف ماڈرن آرٹ ہے یہ گیلی انڈیا گیٹ کے قریب واقع ہے اور یہاں انیسویں صدی سے لے کر آج تک کے مشہور مصوروں کے فن پارے رکھے گئے ہیں یہاں آپ کو قدیم اور جدید آرٹ کا حاصل امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے یہ گیلی ہفتے کے اکثر دنوں میں صبح گیارہ بجے سے شام ساڑھے چھ بجے تک کھلی رہتی ہیں اس طرح دہلی میں للت کلا اکیڈمی بھی ایک اہم ادارہ ہے یہ آرٹ کی ترویج اور نمائش کے لیے بنائی گئی ہیں یہاں ملک بھر کے ہنرمندوں کی پینٹیز مجسمے اور دستکاری کے نمونے نمائش کے لیے